हां हालो होय होय

सो तुमकां लग्ना खातीर कितेंशें जाय होय आसता आता डेकाॅरेशनाचें म्हळ्यार तुमकां डेकोरेशन कशें जाय फुलांचें ताजे फुलांचे काय प्लास्टिक फुलांचे अशें ओके आतां रियल फ्लावर्स जर घालता जाल्यार तुमका एक्स्ट्रा काॅस्ट पडटली सो चलतलें तुमका एक पांच हजार जास्त पडटले

ओके तो मंडप जाता तो स्टेजीर घालपाचो कांय मिडल आसतलो लोकांचे मदी ओके ओके जाता जाता तशेंच आमचें कॅटरिंग बी ती सर्विस आसा सो तुमकां केट्रिंग सर्वीस जाय पडटली आमची पर प्लेट वन फिफ्टी आसा तुमचे कितले लोक आसतले अशें वन ठावजन न्ही म्हाका कशें कडेन तशें आमचे कडेन म्युजीक फेसिलीटी म्हळ्यार सिंगर बीन आमी यें करतात एरेंज करतात सो तुमकां जाय बरें बरें वेगळे म्हटल्यार आतां खुर्च्यो बीन ज्यो आसा तेजेर कर्टन्स कपडे बी घालपाचे काय बेश्टे अशें आसूनी

आं ओके तुमकां सगले डिटेल्स आसा ती तुमी व्हाॅटसेपाचेर धाडटा सेंड करता ओके थँक्यू ओके थँक्यू